हेलो आं कितें जाय तुमकां हां ओके आं नुस्तें अवेलेबल इसवणाची पोस्तां आसा बांगडे आसा पापलेट आसा ताल्ले आसा

पापलेट तुका सादारण दोनशीं रुपया किलो पडटलो आनी आनी इसवणाची पोस्तां सादारण सातशीं ते एक हजार रुपया अशी पडटली किलो हय तशें तुका जाय तशें तुमी सांगतात तशें आमी दितात करून म्हणजे कट करून जाय जाल्यार कट करून दितात मागीर तुका नितळ करून जाय जाल्यार तशीय करून दितात तुका जाय तशें ओ ना ना ना होम डिलीवरी आहा मात आमच्या जितले तालुकान आहा तितली फ्री डिलीवरी आमी आतां बार्देस तालुका तुजे जर आतां समज पणजेन तिसवाडीन पडटा जाल्यार तितलो तुका एक्सट्रा चार्ज दिवपा पडटलो डिलीवरी चार्ज तुमचें ऑफीस खंय तर हां ओके जाल्यार फ्री डिलीवरी दिवयां तुमची कोन्टीटी पोवन पांच किलो इसवण पांच किलो इसवण आनी पांच किलो पापलेट आं बरें बरें बरें बरें आनी ऑफर आहा आमची समज धा किलो सगळें दोनूय मेळून जाले जाल्यार तेचेर दोन किलो फ्री तुमका कसले घालूं फ्रीचे कसले घालूं ताल्ले घालूं बांगडे घालूं कसले घालूं आं बांगडे मोटे आहात बरें आहात हय

केन्ना दिवपाचे ते केन्ना दिवपाचे ते ना फाल्यां कांय आयज आयज कांय फाल्यां आयज सांजचे पयता राव हां स्टोकान आसा जाल्यार फाल्यां जाल्यार आसतले आहले स्टोकान आसा जाल्यार पयता पयता पयता स्टोकान आसा जाल्यार पयता दोन मिणटां राव चेक करून आयलो एक मिनीट रावात हां पयता आं आसा आसा अवेलेबल आसा मेळटले तुमकां हय धाडटा एडरेस तुमचो म्हाका वोटसेप करात मागीर धाडटा तुमकां फोन नंबर आनी हे आं आं बरें बरें